جب بھی ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں تو پہلے تو ڈانس کرنے میں سب کو سب سے زیادہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے پھر جسے بھی ڈانسنگ پسند ہے یا نہیں بھی پسند ہے ڈانس کرنے پہ آپ بالکل خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ اس میں آرام سے ہوتی رہتی ہیں اس میں آپ کو ایکسٹرا کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور ہم لوگ جب بھی ڈانس کرتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں ڈانس پہ دھیان ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈانس بھی کرنا چاہیے اور جو ادر ایکسرسائز جو ہم لوگوں کو کرنی پڑ جاتی ہیں کبھی کبھی تو اس اگر ہم ڈانس کرتے رہو تو ہم اس سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور ڈانس کرنے سے کافی اچھا فیل ہوتا ہے